सोशल मीडिया पर हम जो है सैनिकों को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर इस प्रकार की सामग्री डालते हैं जो लोगों को जागरूक करें जो लोगों को बढ़ने के लिए प्रेरित करें जो लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखे जो लोगों के दिमाग को बेहतर रखें जो देश के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए चीज़ों को बढ़ावा दें टेक्नोलोजी के चलते हम देश विदेश के लोगों को जान लेते हैं मान लीजिए हम हरदोई रहते हैं कोई बिहार रहता है कोई उत्तराखंड रहता है तो हम जो है अलग इस्टेट के लोगों को अलग देश के लोगों को उनसे अपना परिचय कर लेते हैं और वहाँ की जो संस्कृति है और वहाँ की जो भाषा शैली है इनको भी जानने में बहुत मदद मिलती है आस पास माहौल तभी अच्छा रह सकता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जानें और यह जो टेक्नोलोजी है इसी की मदद से हम यहाँ बैठे बैठे विदेश में वीडियो काल कर लेते हैं आप सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि यहाँ बैठे हैं और हज़ारों किलोमीटर दूर हम उस व्यक्ति से वीडियो कॉल कर लेते हैं उसके बारे में देख ले जान लेते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है ठीक है तो यह सब टेक्नोलोजी की ही मदद से तो संभव हो पा रहा है अगर टेक्नोलोजी नहीं होगी तो संभव ही नहीं होगा पंखा है चला दिया गर्मी चली गई ए सी है सब टेक्नोलोजी जब भारत की टेक्नोलोजी बेहतर होगी जब किसी देश की टेक्नोलोजी बेहतर होगी वह देश भी विकास करता चला जाएगा आगे की तरफ़ और वह देश विकास करता चला जाएगा और निर निरंतर उसका विकास भी होता रहेगा पहले क्या होता था जब टेक्नोलोजी नहीं थी तो हम लोग कहीं भी जाना होता था कि बैलगाड़ी या पैदल ही उस दूरी को तय किया करते थे आज के समय में अगर आपको जाना है तो मोटरसाइकिल है बस है आपको और कहीं विदेश यात्रा करनी है तो हवाई जहाज हो गया तो कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर पा रहे हैं यह केवल टेक्नोलोजी की मदद से ही संभव है प्रीवंसी गेम में सिर्फ़ इतना हम समझते हैं कि इंसान को यह टेक्नोलोजी जो भी है अपनी एक उसकी एक उसका एक दायरा होता है उसी दायरे के अंदर रहना चाहिए बिलकुल इंसान की कुछ चीज़ें होती हैं वह प्राइवेसी होती हैं उनको जो है न तो न टेक्नोलोजी के माध्यम से और न किसी व्यक व्यक्तिगत उस पर उसको उजागर करना चाहिए तो प्राइवेसी ज़रूर अच्छी होनी चाहिए और प्राइवेसी के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए न कि इस पर जो है अगर आपकी प्राइवेसी ही साझा हो जाएगी किसी दूसरे व्यक्ति से तब फिर दिक्कत वाली बात है तो प्राइवेसी ज़रूर होनी चाहिए सिर्फ़ उतना ही उ उतनी ही चीज़ें शेयर हो सकें जितनी जायज़ हैं उतनी नहीं कि जो हर चीज़ वह हर डाटा डेटा हमारा वह जान पा रहा है